आंनि गामियाव गोबां फालांगिफोर दं बेफोरनि गेजेराव जेरै मैगं थाइगंनि फालांगि गय बेफार बायदिसिना बेफोर बायदिनि फालांगि आरो बेजों लोगोसे दङ बानलु संख्रै बेफोरनि फालांगि आरो

जेरै मोसौ मोसानि फालांगि जिब जुनारफोरनि फालांगि बेफोरबादि गोबां फालांगि दं आरो बेजों लोगोसे आरो दंबाव माखासे फालांगि जेराव जोंनि बर' सुबुंफोरा बेफोरबादि फालांगिखौ माबानानै गेलेनानै गावबा गावनि जिउखौ गावबा गावनि जिउखौ खुंनो हायो आरो आइजोफोराबो जेरै मैगं थाइगं दावमा दावमा दावसा अमा बेफोरबादि फालांगि गेलेयो बेफोरबादि फालांगिजों बिसोरो गावबा गावनि नखरखौ खुङो जोंनि चिरां जिल्लायाव मेसें बोथोर दानाव बांसिनै बांसिनै गय फालांगियाव गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै बोरमा मोसौनि फालांगि बेफोरखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे बोथोर बाय बोथोर फालांगिया जायो आरो जोंनि ओनसोलाव फालांगिनि बेलायाव जोङो नुथारनो हायो जेरै मैगं थाइगंनि फालांगि अमा बोरमा जिब जुनारफोरनि फालांगि फिथाइ सामथाइनि फालांगि आरो माखासे सुबुंफोरा बायदि रोखोमनि जेरै दखान फालांगि खालामनानै गावबा गावनि जिउखौ खुंलाङो आरो आरो बिसोरजोंनो बिसोरो बेफोरबादि फालांगिखौ मावनानै बिसोरो गावबा गावनि जिउखौ खुङो आरो आरो बिजों लोगोसे माखासे फालांगि दं जेरै माइ फालांगि बेफोरखौ जों नुसारो आरो जेरै माइ फालांगि माइजों लोगोसे गुन्दैनि फालांगि बेफोरो दं आरो आरो माखासे सुबुंफोर गेलेयो औवानि फालांगि बिदिनो जेरै फानलाय बायलाय बेफोरनि फालांगि जायो आरो आरो गोबां फालांगि दं